हांव चवदा वर्सांचो आशिल्लो आनी म्हाका क्रिकेटीची खूब उमेद खेळपाक आनी पळोवपाक सुद्दां सो असोच एक मॅच हांव पळोवपाक गेल्लो आनी त्या मॅचीक जालें अशें की एक ओवरीन जिखपाक तीन रन जाय आशिल्ले इझिली टीम जी बॅटिंग करताली ती जिखपाक शकताली पूण जालें अशें की जो बॉलर आसलो ताणें एक त्याच ओवरीन चार विकेटी घेवन ती मॅच सिंगल हॅन्डेडली टर्न केली आनी बॉलिंग टिमीक ती मॅच जिखोवन दिली हांव हो श्रण म्हज्या लायफांत केन्नाच विसरपाक शकचो ना आनी त्या बॉलराकूय हांव केन्नाच विसरपाक शकचो ना